मैथिली भाषा हम सब नहि बोलै छियै ई वला भाषा हमरा सबके अच्छा लगै छै कि इससँ मैथिली मैथिली नहि मैथिली भाषा ठीक होइ छै मैथिलीमे बोलैके चाही मैथिली मैथिली भाषा सबके हमरा सबके समाजमे अबै छै मैथिलीके समाजमे अबै छै मैथिली है तऽ कोइ समझै छै कोइ न समझै छै हम सब तऽ समझै छियै मैथिलियेमे सबसँ बात करै छियै मैथिलियेमे सब कुछ करै छियै मैथिलीमे मैथिली